खंयच्याय मनशाक आपलें बरें जाल्लें जाय आसता वायट कोणाकूच जाल्लें नाका आसता पूण जालें तरी वायट जालां त्या हातुंतल्यान आमी देख घेवन मुखार वचूंक जाय केन्ना केन्ना आमकां एकदां वायट जाल्लें आमचें याद जाता तेन्ना आमी तितले पुर्ती याद करता आनी आमी म्हणटा तें वायट जालां त्या हाजें आनी उलोवप नाका आमी मुखार या बऱ्यो गजाली ज्यो आमकां घडल्या मागीर त्यो खंयच्योय ल्हान आसुंनी तुका निबंद बरयल्ले कडेन पयलें इनाम बक्षीस फावो जालां जायत नाजाल्या तुका एका फँस फँसी ड्रॅसान तूं कोणूय सायंटीस ओर तूं डॉक्टर खंयच्योय कॅरॅक्टर तुवें केला त्या हातूंत तुका पयलें बक्षीस मेळिल्लें नाजाल्या तुंवें ग्रॅजुएशन जें तुजें सॅरेमनी जाता त्या हाजें विद्यापिठान तुजें कॉनवोकेशन जाता तें नाजाल्या तुका खंयच्याय खेळान प क्रिकेटीन म्हणात वा चॅसान म्हणात खंयच्याय स्विमींग पूल स स स स्विमींग खंयच्याय खेळान तुका बक्षीस मेळ्ळां तें तुका सदांच याद दवरपाक बारीक बारीक बारीक सारीक गजाल्यो पूण जें तुका अजून तुका याद उरता बाबा तुका आवडल्या तो तुका याद दवरपाक आवडटा अशें